किसान सबके समुदायिक सहयोग से इहे फायदा होते जे किसान के पास पैसा उसा चाहे ना लगते जेकरा जेकरा पास पैसा ओय किसान के पैसा देते और ओकरा कहल जेतय की खेती कऽ के फेर ओकरा जे ओकरा पैसा अऔते से पैसा ओकरा लौटा देतय आ पढ़ल लिखल आदमी जे सब खाद बीज के बारे मे जनय छै ओकरा सबसे पूछते जे इ बला ईख इ पेड़ लगाउ इ ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा फरते उड़ते और इ खाद दियौ इ खाद ज्यादा सरतार होते किसान सबके इहे समुदायिक सहयोग से इ फायदा हो सकय छै और औरों इहे होते फायदा की पढ़ल लिखल आदमी जे रहय छै ना जनय छै ना ओकरा बारे मे जे सब जानय छै जे इ बेची एसन उ बेची वैसन उहे बता सकय छै जे इ जे इ बला समुदाय इ बला अच्छा है इ बला दे तऽ तऽ और अच्छा फरते उरते समुदायिक सहयोग से इहे सब होते और कथी होते